बाग़बानी शुरू करने वाले लोगों को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ सबसे पहले हम जिस स्थान पर बाग़बानी शुरू करना चाहते हैं उस स्थान को हम पहले स्वच्छ करें जो कूड़ा कर्कट है अन्न जो मिट्टी है या कंकर पत्थर हैं उनको हटाएँ उसी स्थान पर पहले बाग़बानी को निर्मित करने के लिए ज़मीन को हम उपजाऊ बनाएँ क्योंकि जब बाग़बानी को हम शुरू करेंगे तो ज़मीन को नितांत रूप से उपजाऊ बनाना या उसमें जो कंकर पत्थर हैं उनको हटाना नितांत आवश्यक है फिर जब हम बाग़बानी को लगा रहें तो बाग़वानी की हम प्रतिदिन नियमित रूप से उसकी सफाई भी हमें करना चाहिए क्योंकि जब बाग़बानी हम करते हैं तो वृक्ष जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने पर वृक्ष जो हैं वे आड़े तिरछे या कहीं भी अपनी बेल या डालियों को झुका लेते हैं लटक जाती हैं यदि हम बाग़बानी को शुरू करना चाहते हैं तो हमें इस बात का सुझाव देना चाहूँगा कि उनकी प्रतिदिन हम देखभाल करें समय पर हम बाग़बानी में पानी दें उचित खाद बीज के माध्यम से हम उस बाग़बानी को अनुकूल बना सकते हैं वर्तमान समय में बाग़बानी जीवन के लिए एक नितांत आवश्यक है यदि बाग़बानी को और हम व्यवस्थित ढंग से बनाना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि हम उन जो असहाय वृक्ष हैं जो सहायता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हम लकड़ियों के माध्यम से या कुछ ऐसी वस्तु लें जिससे वे वृक्ष जो हैं वे सीधा बड़ा होकर अपने स्थान पर सुचारू रूप से संचालित हो सके